پرنٹ میڈیا آئیڈیو ویزول میڈیا اور سوشل میڈیا کے درمیان کئی اہم فرق موجود ہیں جو ہر ایک کی منفرد خصوصیات مواد کی پیشکش اور بھروسے کے معیار کو ظاہر کرتے ہیں پرنٹ میڈیا عموماً خبروں کی اشاعت سے پہلے تفصیلی تحقیق اور تصدیق کرتا ہے اخبار اور میگزین مستند اور معتبر ذرائع سے معلومات حاصل کرتے ہیں اخبار روزانہ شائع ہوتا ہے جب کہ میگزین ہفتہ وار یا ماہانہ شائع ہوتے ہیں جس سے خبر کی تازگی کم محسوس ہو سکتی ہے پرنٹ میڈیا میں تفصیلی مضامین اور تجزیے کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے نیوز چینلس پر خبریں فوراً نشر کی جاتی ہیں جس سے تازہ ترین معلومات فوری طور پر عوام تک پہنچتی ہے خبریں وزول اور آئیڈیو کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں جو خبر کو زیادہ متاثر کن بناتی ہیں اہم واقعات کی لائیو کوریج فراہم کی جاتی ہے جو ناظرین کو براہ راست معلومات فراہم کرتی ہے نیوز چینلز پر مختلف موضوعات پر تجزیے اور مباحثے ہوتے ہیں جو مختلف نقطہ نظر پیش کرتے ہیں شوشل میڈیا پر خبریں اور معلومات بہت تیزی سے پھیلتی ہیں کوئی بھی شخص خبر شیئر کر سکتا ہے جس سے عوامی شمولیت اور رائے کا اظہار ممکن ہوتا ہے شوشل میڈیا پر اکثر خبریں بغیر تحقیق کے شیئر کی جاتی ہیں جس سے غلط معلومات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے شوشل میڈیا پر مختلف ذرائع سے معلومات ملتی ہیں جن کی تصدیق کرنا مشکل ہوتا ہے پرنٹ میڈیا اور نیوز چینلس پر فراہم کردہ معلومات کی تصدیق زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ مستند ذرائع سے معلومات حاصل کرتے ہیں پرنٹ میڈیا اور نیوز چینلس کی خبروں پر ادارتی نگرانی ہوتی ہے جو مواد کے معیار کو یقینی بناتی ہے تجزیے اور رپوٹس میں محتاط تحقیق کی جاتی ہے جو قارئین اور ناظرین کے لیے بھروسے کا باعث بنتی ہیں شوشل میڈیا پر اکثر غلط یا مبالغہ آمیز معلومات شیئر کی جاتی ہیں شوشل میڈیا پر ذاتی رائے اور بے بنیاد خبروں کا زیادہ امکان ہوتا ہے شوشل میڈیا پوسٹس میں تحقیق اور تصدیق کی کمی ہوتی ہے میں پرنٹ میڈیا اور نیوز چینلس پر زیادہ بھروسہ کرتا ہوں کیونکہ یہ مستند ذرائع سے معلومات فراہم کرتے ہیں اور خبروں کی تصدیق اور تحقیق پر زور دیتے ہیں شوشل میڈیا پر خبروں کی تیز رفتار شیئرنگ اور عوامی شمولیت کے باوجود غلط معلومات کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے جس سے بھروسہ کم ہو جاتا ہے